हमरा भारत देशमे बिजली पानीके दिक्कत हो रहल छै आओर दोसर राज्यमे लोक बिहार राज्य से दोसर राज्यमे लोक कमाइके लिए जाइ छै तऽ वहाँके भाषा नहि समझै हइ अपन भाषा लोक मिथिला बोलैत रहै हइ वहाँके लोक बोलै हइ जे कि बोलै हइ नहि बोलै हइ ओ इशारामे कहलक हम भाषा नहि समझै छिए अगर हमरा मिथिला भाषा से अगर आओर आदमीके सीख मिलल रहतै रहै तऽ हमर दुनू भाषा आपसमे अगला आदमी भी समझतै रहै समझिकऽ आओर हमरा भाषा से हम जेसब मिथिला बोलै छी हमसभ आदमीके अगिला भी मिथिला बोलतै रहै तऽ समान लैमे ओहि चीजके दोकानदारी करैमे मार्केटिन्ग करैमे कोइ कठिनाइ नहि होतै रहै लेकिन हमसभ दोसर राज्यमे जा कऽ मिथिला भाषा नहि बोलै छिए अगिला नहि समझै छथिन बिजली पानीके हमरासभके बड़ा दिक्कत हइ बेरोजगारी हइ भाषा भी मिथिला हइ पूरा हिन्दुस्तानमे अगर ई भाषाके आगे होइ तऽ लोकके कोइ कठिनाइ नहि कोनो दिक्कत नहि होतै एक दोसरेके लोक भाषा समझतै रहै जे ई भाषा हइ मिथिला हइ बहुत अच्छा भाषा हइ मिथिलाञ्चलके आदमी सभके अगिला भी शिक्षित रहतै रहै भाषा से तऽ आगे भी ओ दुनू भाषा से बोलिकऽ समानके लिए कोइ तरहके दिक्कत नहि होतै रहै तुरन्त समय बचत कम होतै रहै होलाके बाद समान मिलतै रहै अपना घरके लिए लोक जा पेतै रहै